वीडियो गेम में मेरा पसंदीदा गेम कॉल ऑफ ड्यूटी है और वो मैं रोज खेलता हूँ उसे खेलना मुझे अच्छा लगता है वह एक बैटलग्राउंड गेम है जिसे हम दोस्त मिलकर खेलते हैं और उसे खेलने में हमारे गेम के दौरान बातें भी हो जाती हैं हम गेम के बारे में स्ट्रैटेजीज भी बहुत ही अच्छे से बनाते हैं उस गेम की और हम गेम ऐसा खेलते हैं कि मतलब मतलब जो भी हमारे अपोनेंट्स आते हैं उनको हम गेम में हरा देते हैं और अधिक मात्रा में हम जो भी हम विजेता प्राप्त करते हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं पिछले दो तीन सालों से यह गेम खेल रहा हूँ और मुझे इस गेम में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है